کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ مذہب کا فائدہ اٹھا کر سیاسی کشیدگی پیدا کرتے ہیں اور مذہب کو کاروبار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے اس پر ہماری یہ رائے ہے زیادہ تر سیاست دان جو ہوتے ہیں وہ مذہب کا مذہب کا فائدہ اٹھاتے ہیں سیاست دان ہی عوام کو مذہب کے اوپر بر بر جلاتے ہیں اور آپس میں یہ دوسرے کو لڑا دیتے ہیں کہیں شیعہ سنی کے ہوتی ہے کہیں ہندو مسلمان کی لڑائی ہوتی ہے یہ سب سیاستدان اپنا گھر بھرنے کے لیے عام جنتا معصوم جنتا عوام معصوم عوام کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور کاروبار کے طور پر بھی اسے اس مذہب کو استعمال مذہب کے الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے